हाँ बोलिए जी हाँ जी हाँ

हमारे प्रका हमारे यहाँ तो सभी प्रकार के बीज हैं आपको सिर्फ़ भिंडी के ही क्यों दूसरे भी ले ली सर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है मन बना लीजिए बस पचास रुपये के हमारे यहाँ तो पैकेट मिलते हैं के लिए आप बता दीजिए पता बताइए पचास रुपये के बीज में आप क्या खेती करेंगे ज़्यादा के लीजिए सर आप और मिल जाएँगे हाँ ठीक है बहुत अच्छा देखिए हाँ देखिए हमारे यहाँ नौ बजे हम शुरू कर बीच में रश बंद रहेगी एक घंटे के लिए हाँ तो आ जाइए हमारा जो नौकर होगा तो वह आपको दे देगा हम उसको बता दे रहे हैं कि यह एक हाँ हाँ हाँ बेच देते ना पैकेट बेचते हैं नहीं नहीं बेच हाँ आप आइए जी नहीं वह छः के बाद मत आना छः के बाद हमारी दुकान बंद हो जाती है शाम को हाँ ठीक है ठीक हाँ ठीक है